देखियौ हमसभ जे माल रखै छियै तऽ पशु रखलहुँ तऽ ओहिके लेल डॉक्टरो ताकय पड़ै छै तऽ डॉक्टर हमरा इलाकामे छै लगेमे डॉक्टरो रहै छै एहिसँ पछिला महिनामे हम डॉक्टरसँ महीँषके मोन जे दब भऽ गेल छलय तऽ महिँषके तऽ हम डॉक्टरसँ हम देखेने छलहुँ बहुत फीसो लागि गेल पाइयो लागि गेल दू चारि दिनतक सुइया दबाइसभ देलक ठीक कयलक फेर खाय पियैके भोजनसभ ओकर कहलक दै कऽ बढ़िआँ कऽ सेसभ देलहुँ दबाइसभ कयलहुँ तकर बाद फेर ठीक भेल तऽ ठीक भेल तऽ दू चारि दिन तऽ कमे कमे खेलक तकर बाद फेर खाए लागल तऽ खाए लागल तऽ बढ़िआँसँ खाए लागल तखन फेर दूधोसभ हुअय लागल खयबो कयलक मालो सम्पैतो छी अपन पोसैत छी अपन बढ़िआँसँ रहैए ठीक छै आ ओ अपन डॉक्टर यए अपन फीस लए लेलक अपन पछिला महिनामे तऽ बहुत रास लागि गेल छलय लेलक आ अपन गेल फेर जखन कोनो काज भऽ जाइए तऽ फेर बजेलहुँ लगमे अछि तऽ बजाए लै छी गाँवमे अछि तऽ बजाए लेलहुँ आ बजाए लेलहुँ तऽ अपन काज अपन भेल ओहिसँ देखलक माल जाल बढ़िआँ अछि केना की ओकरे खिएलहुँ पिएलहुँ सभचीज कयलहुँ मालमे भेल बाध गेलहुँ फेर घास ओकर काटि कऽ आनलहुँ हरियरी काटि कऽ आनलहुँ ओहोसभ देलहुँ हँ दानो पड़ैए घरक गहुमसभ दै छी चावल दै छी खेसारी भेल मसुरी भेल मक्कइ भेल ईसभ लए कऽ सभटा मिलाए कऽ पिसेलहुँ पिसाए कऽ मशीनपर मे ओ देलहुँ खिचड़ि रान्हि कऽ चुन्नी छीट कऽ तहुसँ नहि भेल कपिला बोरा आनैत छी बगैर ओहिसँ तऽ खेबे नहि करैए मालसभ तऽ कपिला बोरा ओ आनैत छी तऽ ओसभ खाइए तऽ ओ खाइए तखन जाए कऽ ओहिपर मे बेसी खेलक तहन बढ़िआँ माल रहए ओहिपर मे बढ़िआँसँ रहल अपन खेलक पीलक अपन रहल बढ़िआँसँ रहल फेर सधि गेल बोरा फेर लगले लगले बड्ड सधैत छै बड़ खर्चो बड्ड छै माल जे दू टा राखि लै छै तऽ बड्ड खर्चा छै आब समय की छै दोसर काजो नहि होइत छै कए ओहीमे रहू लागल तखन नहि ओ देखियौ जे ओ मालक अथी छियै एना नहि ई नहि जे अथी जँका बान्हि देलहुँ खुट्टापर मे माल बान्हल छै आ एकरा ओकर सेवा टहल नहि कयलहुँ कतहु चलि गेलहुँ तऽ ओनामे नहि रहत माल ओनामे नहि माल बढ़िआँ रहै छै आ नहि ओ दूध दै छै तऽ कहबै एनाही रहैए तऽ हमर दूधे नहि दैए तऽ एना रहैए तऽ ओकरा भोजन देबै तखन ने ओ दूध देत ओकरा बढ़िआँसँ राखबै तखन ने ओ रहत तऽ ई बात होइत रहै छै तऽ हमरासभकेँ बड़ भीर रहैए राखय पड़ैए तऽ राखैत छी माल तऽ ओकरा खाना देलहुँ बढ़िआँसँ दूध देलहुँ देलक इएहसभ भेल